मां ओला बुक कई आहे मुंहिंजी लोकेशन जेकी आहे सात जेपी रेसीडेंसीअ खां आहे पर मां ड्राइवर जी लोकेशन नथी नथो सम्झी सघां त मां ड्राइवर खे चयो आहे तव्हां अंबरनाथ मंदर जे पोयां दिप्ती स्काइ सिटी जे साम्हूं मां भवानी किरयाणे जे हिते बिठी बिठो आहियां